बेबायदिनो जोंनि सिगांनि दिनफोराव जोङो सिनिमाफोरखौ बेबायदिनो टि भिफ्राव नख'र बेबायदिनो गामियाव नख'राव गंफा गंनैफोरल' टि भि थायोमोन जोङो बेफोरखौनो सपथायाव खेबफा गाहाम सिनिमा फैयोब्ला जोङो बेफोरखौनो ज' ज' जोङो थांनानै जोङो जमनानै नायोमोन आरो बेबायदिनो हल फ्राव टावनफ्राव बेबायदिनो टिकेट दाननानै जोङो नायोमोन जोंनि गोदोनि सिनिमा नायनाया बेबायदि जों थांदोंमान नाथाय दानि मुगायाव जों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय दिनै दानि मुगायाव बयनिबो नखर नखर टि भि थाबाय आरो बे टि भि जों लोगोसे बयनिबो साफा साफा आखायफ्राव मबाइल थाबाय बे मबाइल फ्रावनो गोसो बायदि जेखौ सेरो बेखौनो नुयो आरो बेबादिनो टि भिफ्रावबो जेखौ नायो बेखौनो नुयो जोङो बेबायदि अनेकथा सोलायनायखौ जों नुनो मोनबायमोन गासैबो सोलायबोजोबबायमोन जोंनि गोदोनि जुगनि मुगाया दिनै गोमालांबाय दा बेबायदिनो गोबां सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनबाय बेबायदिनो मबाइल फोरजों नायो टि भि फ्राव गावबागाव नखर नखर नायो बेबायदिनो जोङो दानि मुगानि जुगखौ मिथिनो नुनो हाबाय